बिहारमे हमरा बिहार आओर मिथिलामे सांस्कृतिकके बहुत बड़का पद यऽ मायने यऽ एहि पदमे हमसब रहै छी आओर अपन सब काज करैत छी आओर बिहारमे एगो हमरा सबके परम्परा जन्मजात शिशुके जखन जन्म जखन जन्म होइए ओकरा ओकरा बाद छह दिनपर ओकर जातक संस्कार कए कऽ तब तखन ओहि बच्चाके नामाङ्करण कयलाके पण्डितकेँ पुरोहितकेँ केँ बजाकऽ तब तखन ओकर नामाङ्करण करैत छी आओर ओ बच्चा जखन घरमे बढ़ै लागैए तऽ घुमैत फिरैत ओ बच्चा जखन घुटनापर बुलय लागैत अछि तऽ घुमैत फिरैत ओ अपन पूरा आँगनकऽ सेहो अपना पग डण्डसँ नापि लैत अछि आओर ओकरा बाद ओकर मुण्डन उपनयन विवाह संस्कार हमरा लोकनि सब सब रीति रिवाजके अनुकूल करैत छी आओर कयलासँ हमरा लोकके जीवनमे शान्ति सेहो भेटैत अछि आओर ओकरा बाद विवाह भेलाके बाद बहु घरमे जे आबैत छथि तऽ अपन जिन्दगी कऽ यापन करैत ओकरा बाद जे ईश्वर एहि संसारमे भेजलक भेजलथि हँ ओ संसारसँ फेर ओ दुबारा बजौबति अछि तऽ हमरा लोकनि ओतय फेर जा कऽ समाहित भऽ जाइ छी फेर जे भगवानकेँ करै के छनि ओ तऽ सब हुनके हाथ सोँपल छनि हमरा अहाँ जे मानैत छियै ओकरा मानैत परम्पराकेँ निभाबैत चली